मध्य प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे व्यवस्थाएँ गोवर्मेंट की तो अच्छी ही हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश के जैसे कटनी ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था गाँव गाँव से दस किलोमीटर की दूरी पर हो सिटी हॉस्पिटल है जिसमें ल पेसेंट्स को सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं जैसे हॉस्पिटल के थ्रू गाड़ी वग़ैरह आना और एक सौ आठ नंबर पर कॉल करने से तुरंत व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है जिससे दवाइयों के लिए अच्छा और हॉस्पिटल में वो साफ़ साफ़ सफ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था है और मरीज़ों को जैसे कि सूगर पेसेंट और बड़ी बड़ी बीमारियाँ बीमारियों के लिए ये सारी चीज़ों के लिए कार्ड वग़ैरह होते हैं जिससे मंथली दवाइयाँ फ्री मंथली मिलती हैं और अच्छे से चेकअप होने के बाद ही बड़ी मशीनीकरण से उनका इलाज हो पाता है और हमारे पास के छोटे छोटे गाँव में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स हैं जिन से व्यवस्था सही है और आने जाने की व्यवस्था गाड़ी वग़ैरह साधन ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे लोगों को सही व्यवस्था मिल पाती है और अच्छे से उनका इलाज हो पाता है